हैल्लो

अच्छा तुस दस्सने आयो पैह्ले ते फ्ही आऊं चैक करियै सनाना तुसें केह् करना केह् नेईं पैसे तुस नेईं टैंशन लाओ तैलु सनाउगा आऊं पैह्ले चैक करना पौंदा नी कि केह् प्राब्लम होई दी कीड़ा लग्गे दा के केह्ड़ी ऐ

कोई गल्ल नी तुस ओयो दस चैक कराई लैयो नी पैह्ले फ्ही आऊं सनाउगा पर्ची बनाई देऊगा नी इक लग्ग लग्ग ट्रीटमैंट होंदे नी फ्ही लग्ग लग्ग स्हाब दे पैसे होंदे चैक करियै दिक्खना पौंदा

ठीक खरी खरी